खेतमे जे छै अभी मकइ लगेलियै रह तऽ मकइमे जेना नहि भेलै एथी ओहिमे दाना नहि भेलै पानि बारिश नहि भेलै ओहि वजह से दाना नहि ओहन बड़ा भेलै दाना छोटा छोटा रहि गेलै ओकर बाद खेतमे जे छै पानिके जरुरत छै बारिश नहि भेलै तऽ ओहि वजह से खेती ओतय अबड़ीदा कोनो खास नहि भेलै लेकिन की कहै छै फिर भी हमसभ अभीभी खेती करै छियै देखै छियै जे मुँग मुँगके अथी छै हमरा आरके फेर धान छै घरमे धान होइ छै आ मखान होइ छै मखान कोशी एरियामे प्रसिद्ध मखान छै जेकि हमरा आरके जे छै होइत रहै छै मखानके खेती आओर मकइ जे छै नहि भेलै अब अबड़ीदा बारिश्के कारण मकइ नहि भय सकलै आओर दोसर बात एहि सभ छै